रिश्वत खोरी हर हंधु लगी पई आहे जिथे डि॒सो रिश्वत खोरी आहे ई आहे रिश्वत खां सवाइ किथे बि॒ कमु थिए ई नथो नन्ढे कम खां वठी वॾे कमु ताईं रिश्वत खोरी आहे ई आहे माण्हू किथे हितां खां हुते वञनि था रहण त हुते जॻहि में रिश्वत वठण खां सवाइ कोई रिश्वत वठण खां सवाइ ॾियण ई न था जॻहि ऐं नौकिरीअ ते वीचारा ॿार वञनि था त उहो नौकिरी मिलण में बि रिश्वत खां सवाइ काई नौकिरी मिले ई नथी त ॿारनि जो मन बि ख़राब थो थी वञे भई असांजे हिते रिश्वत खोरी केॾी आहे किथे काई नंढड़ी नंढड़ी जॻहि हिते टपरी कढी वेहंदा त हुन में बि रिश्वत था वठनि रिश्वत इहा बंदि थियणु खपे न त सभनिनि जे दिली ते इह जेका न गाल्हि वेहिजी वेंदी त माण्हू जो मनु हर गाल्हि मां उथी वेंदो सरकार जाम कोशिशि करे रही आहे जाम थी कोशिशि करे त इहे रिशवत खोरी निकिरे वॾे वॾे सरकार इहा कोशिशि कई आहे असांजे हिन हिन मां रिश्वत निकिरी वञे लेकिन त बि के अहिड़ा आहिनि जेके रिश्वत फुल याने पंहिंजो जमाए वेठा आहिनि रिश्वत खोरीअ में इहा रिश्वत खोरी हिन तां निकिरी वञणु खपे तमामु ज़रूरी आहे खां सवाइ रिश्वत अगरि संसार हले त ॾाढो ई सवलो कमु थी पवंदो सभिनी लाइ